म्हाका दोनूय कडेन भेट दिवपाक खूब आवडटा म्हाका गांव आनी शहर खूब आवडटा कित्याक गांवांत आनी शहरांत वेगवेगळी फरक आसता शहरांत मोटे मोटे पार्क आसता खरीदार करपाक लागून मोटे मोटे बाजार बी आसता आनी जेवणाक लागून रेस्टोरंट्स बी आसता आनी भुरग्यांक लागून खेळपाक वेगवेगळी व्हडले व्हडले मैदानां बी आसता आनी सांजे टायमार समुंदर तटा वचून बसून सुर्य पळोवपाचो एक आनंद वेगळो आनंद आसता पर गांवांत खुबूच गांवांत अशें नासता गांवांत व्हडलें व्हडलें कुळागर आसता आनी हरी हरीकत शेतां बी आसता गांवांत वेगवेगळी झाडां आसता जशें की आंब्याचें झाड ते नाल्लाचें झाड पणसाचें झाड पेराचें झाड आनी खूब झाडां आसता गांवांत खूब तळ्यो बी आसता आनी गांवाच्या वाऱ्याक खूब अलग आसता गांवाचें वारें थंड आनी शुद्ध आसता आनी गांवांत खूब हरी बरी झाडां बी आसता आनी थंयसली लोकां बी खूब बरी आसता हांव धाकटें आसतासून गांवानूत जाल रावला गांवांत आमी कोणागेर वचून खेळो येता पर शहरान तशें ना शहरान सगलीं जाणां आपआपलें मोबायल घेवन आसता आनी कोणाक थंयसर शहरांत पडलेलें नासतां